डेंगू जैसी बीमारियों का सामना करने के लिए हमें काफ़ी सारी दिक्कतों की परेशानी आती है हमें ये बीमारियाँ फैलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए देखा जाए तो हर जगह कचरा कूड़ा पड़ा रहने की वजह से मच्छर पैदा होते हैं उसी की वजह से ये बीमारियाँ फैलती हैं ज़्यादातर मच्छर कीचड़ वाली जगाहों पर गंदी जगाहों पर फैलते हैं तो हमें ध्यान रखना चहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पानी भरा हुआ ना हो कूड़ा फैला हुआ ना हो वो अपनी जगह पर कचरे वाली जगह पर ही हो जैसे बंद जगाहें होती हैं हमारे यहाँ पर काफ़ी जगाहें डस्टबिन रखे जाते हैं जहाँ हम कूड़ा डालते हैं तो इस से काफ़ी मदद हो सकती है ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए